हैलो हैलो अस खरे न तुस सनाओ अपना अंजी आं जाना ते ऐ जाना कोई बारां इक्क बजे हारे खरी ते जाह्गे मिगी फोन करी लैयो ठीक ऐ आं आं दो मिंट त्रीह् सैकेंड दी अच्छा होर में बी बनानी ऐ हून असें चौल ते दाल बनानी ऐ आं केह्दी सब्ज़ी बनानी आं ओह्बी ठीक ऐ आं एह् में निं आक्खी तुसेंगी पता अच्छा अच्छा आया यरो दुद्ध निं आंदा ऐ आं ठीक ऐ